हँ बोलू हेलो हँ हम चप्पल जुत्तावला दोकान दोकानवला बोलै छी रेट जेहन चप्पल लेबै तेहन दाम होइ छै हँ तऽ ओ कनि सओ डेढ़ो सओके हइ पचास पछत्तिरिओके अस्सिओके हइ तऽ गाहक आओर दोकनदारके उपर निर्भर करै छै कतेकमे देबै आओर नहि देबै सबके दाम तऽ अलग अलग हइ हँ तऽ एहिमे डेढ़ सओ रुपैआ राखू ने आओर तऽ एक सओ बीसे भेलै तऽ कोइ बात नहि हइ एक सओ बीसोमे दऽ देब एहिमे कोइ ई बात नहि हइ वएह ने कहली जे गाहक आओर दोकनदारके आपसमे मेलके मिलापसँ होइ हइ कि दाम कमोमे दऽ देलक आओर सहिओ दाम लेलक लखानिओके दाम ओनाहिए धऽ लिअऽ ने एक सओ बीसके होल आओर पचीसो बीसोमे दै हइ लखानिओमे दुइ नम्बर आओर एक नम्बर चलै हइ ई बात नहि हइ तऽ ठीक हइ एक सओ बीसे रहऽ दिऔ अहीँके बात रहल ओहिके लेल एक सओ बीसेमे दऽ देब लखानिएके ने दाम कहली आओर रिलैक्सोके मतलब जे एक सओ तीससँ कम नहि होइ हइ ओना हमसब बेसिए दाम लै हइ ओना एक सओ तीस तक दऽ देब हँ अइसन हइ कि हम एक सओ पचीसोमे दऽ देब कोइ बात नहि हइ हँ हँ ओ हइ सओ रुपैआ नब्बैओमे भी दऽ देब आओर ठीक हइ तऽ तीन तीन सालके बच्चाके भी दाम हइ नहि तऽ जानि लिअऽ ने अस्सी रुपैआ ओ तऽ दोकनदारके अगर दस रुपैआ फाइदा हम खोजबे करबै अगर नहि अएतै तऽ मूरके मूर भी दाम मिलि जेतै हम दऽ देब कोइ बात नहि हइ लेबै तखन हँ अच्छा अएबै ने तऽ हम कऽ देब कमबेस कऽ देब ओहिलए कोइ बात नहि तऽ कनि अएबै समान लेबै तखन हम कम कऽ देब आओर तऽ कहली ने अरे देखिऔ हम बनिआँ छिए दुइ पइसा लोभ बेसी करै छिए बात सही हइ लेकिन गाहक सहीपर अएथिन समान लेथिन तखन कमबेस तऽ होइए ने जेतै आएँ ओकरामे देखि लेबै जेहन पोजीशन हेतै तऽ नब्बेमे भी दऽ देब अस्सिओमे दऽ देब एक एक सओमे भी दऽ देब जेहन हइ तेहन देखिके दऽ देब अच्छा अच्छा बढ़िआँ बात धन्यवाद आउ ठीक छै